हांव सकाळची कामाक वतां म्हणल्यार कामाक वता म्हणल्यार म्हाका सगळो दीस वता पूण येवन सुद्दां ही आवड आसा म्हाका निटींग स्टिचींग करपाची आवड आसा त्या खातीर येवन सुद्दां म्हाका तें करीन दिसता म्हजे आवड आसा म्हाका आवड आसा तें खातीर म्हाका ते करपाक म्हाका कसलोच कितलेय हांव टायर्ड जावन सुद्दां आयलें जाल्यार हें आवडी खातीर म्हाका तितलेंच फ्रेश उरता आनी हें आवडीन करता सो आवडीन करता त्या खातीर तें करप सुद्दां मुगेलें बरीं जाता म्हजी तकलीय बरी फ्रेश उरता आनी म्हाका तितून खूब आनंद येता हांव जें म्हाका आवडटा तें करता त्या खातीर म्हाका खूब आनंद येता तें करपाक आनी तें खातीर म्हजी कितें करता तें सारकें बरी जाता आनी म्हाकाच आवडटा चडशें खूब बरें जाता करता तें